हैलो हाँ बन जाएगा यस बस स्टैन्ड चौकी जगह जगह पर बन जाएगा बस स्टैन्ड जगह जगह पर बन रहा बन रहा देंगे बस स्टैन्ड बनवाएँगे जगह जगह जगह बन जाएगा जगह जगह पर न होगा दिक्कत न होगा दिक्कत जगह जगह पर बस स्टैन्ड बनवा देंगे जहाँ जाना होगा घूमना होगा ना होगा कोई दिक्कत ना होगा बन जाएगा जगह यह ठीक है डबल डबल स्टैन्ड बनेगा जगह जगह पर बनेगा कहीं किसी को जाम ना लगेगा ना दिक्कत होगा रोज़ डबल होगा सब चीज़ हो जाएगा कोई दिक्कत ना ना लगेगा कुछ ना लगेगा जगह जगह पर बन जायेगा स्टैन्ड बड़ा बन जाएगा जगह जगह पर स्टैन्ड बन जाएगा तो कहीं जाम नहीं लगेगा जल्दी से बन जाएगा बस आ जाएगा कमी है आ जाएगा सब चीज़ पूरा हो जाएगा बन जागा बन जागा जहाँ दिक्कत हो वहाँ पारक भी बन जाएगा स्टैन्ड जगह जगह पर बन जाएगा कोई ऐसा दिक्कत ना होगा

नहीं कोई दिक्कत ना बन जाएगा बस जाएगा बन जाएगा इन्ही महीना के अंदर में बन जाएगा